एक लाख पाँच हज़ार पाँच सौ बारह तीन लाख चार हज़ार चार सौ तेरह चार लाख छः हज़ार सात सौ बीस आठ लाख नौ हज़ार एक सौ बारह चार लाख छः हज़ार तीन सौ पच्चिस